ऐसा है मैं पहले गेंहू बोता हूँ तो उसको देखता हूँ तो छोटा छोटा जोतना होता है तो जोताते हैं ट्रैक्टर बोला कर के तब ट्रैक्टर बोला के जोताते हैं फिर उसको छीटते हैं उसमें फर ले के उसका मेड़ा बनाते हैं तो उसको भरते हैं तो बड़ा बड़ा हो जाते हैं तो उसको निराएंगे गोड़ेंगे तो जो उसमें गेहूँ पैदा होगा तब बच्चों को हम अपने पालते हैं खिलाते हैं उसी से और भैया अपने मायका में भी देते हैं बेटी बेटी जो गरीब है उसको भी दे देते हैं थोड़ा बहुत अपने पड़ोसी को भी देते हैं और ज़्यादा हो सकता है तो मैं बेच भी देती हूँ और वैसे ही धान भी ओकरे बाद धान का धान का खेती करते हैं तो उसको जोतते हैं तो बिहन बिया डालते हैं तो बिया इक्कीस दिन में उसको फिर तैयार होता है तैयार होता है तो उसको रोपते हैं खेत में तो रोपने के लिए एक ठो धान होता है कि उसको रोप कर के फिर उपारो तो फिर उसको नोच कर के लगाओ दो बार लगता है जो पैदाबार अच्छा होता है तो उससे हमको फायदा होता है हमारा बच्चा भी खाएगा और जानवर पालते हैं जानवर भी खाएगा और अपने बहू बेटी की देती हूँ और गाँव पुर की ज़्यादा हो सकता है बेच भी देते हैं इससे हमारा खर्चा चलता है और उसमें जो एक उर्द उड़ूद उड़ूद बोती हूँ और तैला भी बोती हूँ मटर चना तीसी सरसों सब कुछ बोते हैं उसके दाल खाती हूँ और उड़दी का उड़दी जो होता है उसका दाल भी खाती हूँ और उसका और कुछ बनता है अच्छा अच्छा चीज बनता है दही बाड़ा बनता है उड़दी का और कचौड़ी बनता है गोइठा बनता है त उ जो बनता है त उ जो हम जैसे जैसे हम बनाती हूँ गोइठा उइठा बनाती हूँ तो इसी से जो हमारी लड़की होती है उसको बताना सीखाना होता है हमको उनको भी सिखाती हूँ कि बेटी उसको उड़दी को दाल को दरो और दर कर के उसको सूप में भेदो फिर उसको धो कर पीसो मिक्सर में पीसो चाहे हाथ से पीसो सील लोड़हा से पीस के पानी खौलता रहता है तो उसमें बना के चावल के आंटा चावल पिसा के चक्की में उसको बना के बना के उसको सान के भर कर के पानी खौलने लगता है उसमें डाल देती हूँ पका जाता है उसे इसलिए खाते हैं और उससे बेटी को बताती हूँ मैंने तो हमारी बेटी भी सीख लेगी और उसको भी बनता है उको पीस के कुछ चीज उसमें मसाला वसाला सब कुछ डाल के मिरचाई आदि हरेक चीज डाल के सान के संझा के पीसती हूँ सवेरे उसको डालती हूँ तो सब्जी में डालती हूँ मटर फैला है उसमें मटर के साथ निमौना बनाते हैं नमूने में उसमें पड़ती है अच्छा लगने के लिए उसी से अच्छे सब खा लेते हैं बच्चे लोग हम भी लोग सभी परिवार भी खा लेते हैं और चावल भी चावल की रोटी भी बनती है चावल की वो हरेक चीज बनता है जो चाहे जो बनाओ और उड़दी का भी दाल भी बनता है गोईठा भी बनता है और इटली भी बनती है और ढोसा भी बनता जो हमको जिसकी जब जो मर्जी होता बना के खाता है उसका और चावल तो जानती चावल को बनाता है भाई रोटी भी बनाती चावल भी बनाती हैं और गेंहू तो सभी खाते हैं गेहूँ का पराठा बनाओ पूरी बनाओ और गुलगुला बनाते हैं हरेक चीज बनाते हैं